गोवान चड करून थोडी आर्ट कॉलेजी आसा तेतूनसून एक गोरमेंट आल्तीन थंय गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आसा आनी बाकीचे आसा ते प्रायवेट इंस्टिट्यूशन्स तितून चडशी करून डिप्लोमा मेळटले डिग्री मेळना आनी समज तुका डिग्री जाय जाल्यार गोवाच्या भायर वसूंक पडटा थंय बेंगलोर महाराष्ट्रा थंय चड स्कोप आसा प्रायवेट सेक्टरान गोवान जाल्यार तुमकां डिप्लोमा मेळटा आनी लायक इंटिरियर मेळटा ग्राफीक डिजायनींग विज्युअल आर्ट्स बी एफ एक्स तसले डिप्लोमा कोर्सीस आसा